हेल'

गैया आंहा नै रांखान्थिनि आंखालाव नै गभारमेन्त स्कुलाव सो हगारनानै दङ नोंथाङा लाय बहा हगारदों ए आंबो बे दिउस बारानि थाखायनो आंबो जेबो इनकाम गैयैखाय हगारनो हानाय नङा साननानै आङो गभमेन्त स्कुलाव नो हगार खानाय जाबाय औ नंनायाथ' नांगौ आरो फारसेथिं ओरै प्रायभेत स्कुलाव फोरोंब्लाबो थाखाल' थांनायबायदि जायो बे बिमा बिफा गारजेना सो गासैबो फोरोंफिनजोबनांगौ ओरैनो क्लासाव ओरैनो फोरोंहरबाय उमुगखौ लिरनानै लाबो फोरलाखौ लाबो लिरनानै लाबो फरायनानै फै ओजों बिमा बिफायासो गासैबो फोरोंनानै हरफिन जोबनांगौ

ए दे आंहा बे गभमेन्त स्कुलावनो आङो फोरोंसाबसै जेरैहाय प्रायभेत स्कुलाव हगारनानै बिमा बिफाफ्रा जेरै जथन' लायो बेबायदिनो जथन' लाब्लानो रोंगोनबे गथ'फ्रा